पहिलेसँ तऽ पूर्णियाँ जिला बहुत बढ़ियाँ छै आओर अभी भी अभी भी पूर्णिया जे ढाँचा जे छनि जे एनी बहुत बढ़िआँ छनि पहिने लोककेँ घण्टा जाय लेल पहिने इन्तजार करय पड़ैत रहै गाड़ी आओर आबयके इन्तजार नहि करय पड़ैत छै रोड भी बढ़ियाँ बनि गेलो छै आओर गाँव देहात र भी रोड पहिने र अपेक्षामे अभी र जे सरकार छै बहुत बढियाँ बिकास करी रहलो छै हमरासभ तऽ जानैत नहि छलियै कि एहनो भी हेतै कहियो हमरासनी घर र बगलमे फोर लाइन बनतै हमरासभ तऽ कहियो कल्पना नहि करलो रहियै जीवनमे एहनो भए गेलै हे सरकार र देन छै आओर होना भी चाहियो हमरासभ बड़ा पहिने दिक्कत होइत छलै यहाँसँ कम्युनिकेशन र सोचैत रहियै कैसे हमरासभ पूर्णियाँ जेबै कोइ मरीज जे घरमे घरमे कैसे जेतै पूर्णियाँ इलाज कराबय वास्ते बहुत दिक्कत होइत छलै आब गाँवसँ पूर्णियाँ जाय वास्ते बीस मिनटमे लोग चलि जाइत छै आब आब दिक्कत नहि छै आओर शिक्षा र व्यवस्थामे सरकार र भी पहल बढ़ियाँ छै आओर गार्जनसभ भी अपनो बच्चासभकेँ जागरूक करय वास्ते आगे बढ़ाबय वास्ते साक्षर बनाबयके वास्ते बहुते आओर दृढ़ संकल्प लए लेलको छै कि बच्चासभ पढ़य आओर इस्कुल भी खुललो छै बहुत प्राइवेट भी इस्कुल भी चलैत छै बढ़ियाँ आओर सरकारी भी खानपियन भी पढाइ लिखाइ भी पहिनेके अपेक्षामे बहुत मास्टरसभ भी अनुभवीसभ एलो छै पहिलको मास्टर सोच आओर अभी र मास्टरके सोचमे बहुत अन्तर छै आओर सरकार र भी पहिनेके सरकारमे आओर अभीके सरकारमे बहुत अन्तर छै जे बच्चासभकेँ शिक्षा मिलि रहलो छै खानापीना आओर बहुत बढ़ियाँ छै विकास र रोड र भेलो छै आओर सरकार र भी